आमकां सकाळी च्या बरोबर कितें ना जाल्यार कितें खावपाक जायच तेंवूय बी घरांतूच तयार केल्लें ह्या नाशत्या खातीर हांव फोडणी फोव थाली पीठ तांदळाचे पोळे मुगाची उसळ पांव भाजी सादे फोव उपीट किंवा उपमा म्हणल्यार तिखट रवो शिरो अशें कितें ना जाल्यार कितें करतां आतां उपमा वा तिखट रवो कसो करतात तें सांगतां त्या खातीर लागता तें साहित्य म्हणल्यार दोन वाटी रवो एक मध्यम आकाराचो कांदो बारीक चिरून अर्दो चमचो सासवां दोन चलचे तूप दोन हरव्यो मिरसांगो इल्लोसो हींग अर्द वाटी नाल्लाची सोय रुचीक पुर्ते मीठ अर्दो चमचो उडीद दाळ तिखट रवो करपाची पद्दत पयली रवो मातसो भाजून घेवप मागीर एका आयदनांत तूप घालप तें तापलें की तातूंत हींग हरव्यो मिरसांगो उडीद दाळ घालप हें मातशें गरम जालें की तातूंत सासवां घालप सासवां तडतडली की तातूंत चिरिल्लो कांदो घालप कांदो तळसून तांबडो जालो की तातूंत भाजिल्लो रवो घालप आनी बरो फुलोवप रवो फुल्लो की तातूंत एक वाटी गरम उदक आनी सोय घालप बरोबरोच रुची पुर्तें मीठ आनी जाय जाल्यार एक चमचो साकर घालप रवो बरो फसफसलो की ताजेर जाय जाल्यार कोथंबिरीचो पालो घालून गरम गरम सगळ्यांक खावपाक दिवप